हलो हा राम राम दादा दादा जय राम दादा ॻाल्हायो था मां दादा ॻाल्हायां थो उल्लहासनगर खां अभिषेक तव्हांजो दादा मांखे ख़बर पेई आहे तव्हां हुते लखनऊ पासे तव्हां ज़मीननि जी ख़रीद फ़रोक्त जो कमु कंदा आहियो छा कहिड़े पासे दादा लखनऊ में अच्छा लखनऊ इन्द्रा नगर खेत्र में लखनऊ जे हा आसे पासे बि कमु कयो अच्छा त ज़मीन जो ख़रीद फ़रोक्त कयो कि पंहिंजी ज़मीन जी प्लोटिंग कयो अच्छा अच्छा अच्छा दादा हिकिड़ी ॻाल्हि मांखे इहो ॿुधायो जीअं इन्द्रा नगर पासे तव्हां नालो खयो थोरी देर पहिरों मानस विहार जो या छुग्गा मऊ जो त हुते ज़मीननि जो रेट छाहे अच्छा टे हज़ार रुपया छा प्रति वर्ग मीटर कि प्रति स्क्वेर फिट छा प्रति स्क्वेर फिट में अच्छा मतलबु शहर जे पासे छॾे करे अगरि अंदरि थोरो और वधंदासी आउटर पासे त ज़मीननि जो रेट उअ उअ घटि थींदो वेंदो जेतिरो शहर जे अंदरि ईंदासीं ओतिरो रेट वधंदो वेंदो इहो ई त त हुते प्लोट घणां घणां वॾे साइज जा अवेलेविल आहिनि अच्छा अच्छा हू हज़ार स्क्वेर फिट जो दादा हज़ार स्क्वेर फिट वारा जेका प्लोट आहिनि उते अवेलेबिल आहिनि मार्केट में मिलनि था

अथव अच्छा प छुगा मऊ खां पहिरियों पंज हज़ार रुपया छह हज़ार रुपया स्क्वेर फिट आहे मतलबु तकरीबनि उहो ई पंजाह सठ लखे जे विच में ज़मीन आहे हुते हज़ार स्क्वेर फिट जी अच्छा मतलबु जीअं जेतिरो जेतिरो शहरी आवासी खेत्र में हूंदासीं ओतिरो महांगो जेतिरो थोरो अॻिते वधंदा वेंदासीं गांव पासे आउटर पासे अच्छा हा हा हा ठीकु

ठवाई दादा घणो आहे उन पासे यू पी पासे घणो ख़र्चु अचे ठवाई

अच्छा ॿ हज़ार ॿावीह सै में स्क्वेर फिट जे पुर ते जीअं छा छा छा हुन में मकान में ठाहे ॾियो दादा तव्हां बाथरूम कंप्लीट फ़र्निश करे ॾींदा आहियो लाइटियूं वग़ैरह सभु बढ़िया लॻाए ॾींदा आहियो हा मॉड्यूलर किचिन ठावाए ॾियो वार्डरॉब ठावाए ॾियो फ़ॉल सीलिंग छा जी करायो जिसम जी करायो कि दादा तां हुनजी करायो मुर्गा जाली जी जाली जी करायो और बाथरूम फिटिंग वग़ैरह कहिड़ी लॻायो टाइल्स कहिड़ी लॻायो दादा तव्हां केरोविड जी लॻाईंदा आहियो घ कहिड़ी साइज़ लॻाईंदो आहियो सौ आठ सौ आठ सौ कि आठ सौ सोराह सौ कहिड़ी लॻाईंदो आहियो ढाई पांच लॻाईंदो आहियो ॿ चारि लॻाईंदो आहियो साइज हा दो चारि लॻाईंदो आहियां और बाथरूम में सीलिंग फिटिंग कहिड़ी ॾियो सेनेट्री कहिड़ी ॾियो कहिड़ी कंपनी जी इहा कहिड़ी कंपनी आहे दादा

एक्सल एक्लस केप्सल न दादा उहा एक्सल हूंदी आहे न

अच्छा केरोविक जी सीट जी फिटिंग केरोविट जी अथव अच्छा सेनो सेनिट्री बि तव्हांजी केरोविट जी अथव हलो बढ़िया लाइटूं कहिड़ी कंपनी लॻाए ॾियो तारूं कहिड़ी विझूं अंदरि

अच्छा सीट जी फिटिंग वग़ैरह सी मांखे हा अंदरि अंदररि तारूं कहिड़ी ॾियो तारूं कहिड़ी कंपनी जी तार कहिड़ी कंपनी जी लॻाए था ॾियो

अच्छा सुठो हिसो आहे हम्म हम्म हलो बढ़िया त मकान तव्हांजो अगरि असांखे ॾिसणो हुजे त फोटो मोकिले सघो था त ठीकु आहे दादा मांजो थींदो हफ़्ते ॾह ॾींहंनि में अचण हुन पासे यू पी पासे मां कोशिश करे मां ईंदोमांव तव्हांजे लखनऊ तव्हांखे फ़ोन कंदोमांव मांखे प्लोट बि ॾेखारिजो मांखे मकान ॾेखारिजो अगरि प्लोट ते मकान ठाहे करे ॾेई सघंदा आहियो न हलो ठीकु आहे ईंदासीं दादा तव्हां सां अची मिलदासीं अलॻि सां ठीकु आहे हरि ओम राम राम